हाँ मेरे माता पिता हैं दादा दादी तो नहीं थे और हम बात करें कि माता पिता की युवास्था में शैक्षिक के अवसर बहुत कम मिलते थे या उस समय भी बहुत कम अवसर थे क्योंकि इस्कूल बहुत दूर दूर हुआ करते थे इस्कूल जाने के लिए हमारे माता पिता को नदी नाले पार करके जाना कर जाना पड़ता था जिससे उन्हें बहुत परेशानी भी होती थी और उस वक्त बिजली भी नहीं थी जिस कारण से वे अच्छी तरह से पढ़ाई भी नही कर पाते थे क्योंकि घर पे आने के बाद पढ़ाई करने के लिए बिजली ही एकमात्र साधन होता था कि हम रात में अच्छे से पढ़ सकें और हम बात करें कि वर्तमान समय में जब हमारे माता पिता थोड़े शैक्षिक हुए उन्होंने पढ़ाई की तो शिक्षा के महत्व को उन्होंने समझा शिक्षा के महत्व को उन्होंने जाना तो उन्होंने हमारे हम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए और अभी भी प्रयास करते हैं और हमें अच्छे इस्कूल में पढ़ने भेजा और हमारी परवरिश अच्छे से की और हमारी शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया उन्होंने तो अभी हम थोड़ी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं